ہندوستانی معاشرہ ایک گہری مذہبی بنیاد رکھتا ہے جہاں مذہب نے صرف انفرادی عقائد بلکہ سماجی ثقافتی اور روز مرہ کی زندگی کا بھی اہم حصہ ہے یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھ جین یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ہر مذہب اپنی عبادت تہواروں تہوار رویہ اور اختیاری جو معاشرتی ہم آہنگی اور اختیار اخلاقی اقدار کو پروان چڑھاتی ہے مذہب کا کردار اخلاقی رہنمائی مذہب لوگوں کو سچائی دیانت داری ہمدردی صبر اور خدمت جیسے اوصاف کی تعلیم دیتا ہے سماجی ہم آہنگی مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسروں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں جو باہمی محبت اور رواداری کو فروغ دیتا ہے ثقافت کا ایسا تہوار لباس کھانا موسیقی رقص اور رقص رسم و رواج مذہب سے جڑے ہوئے اور ہندوستانی تہذیب کو رنگین اور منفرد بناتے ہیں میں دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا پسند کرتا اسلام کی سادگی اور بھائی چارہ عیسائیت کی خدمتِ خلق اور انسانوں کی دوستی سکھ مت کی مساوات اور بہادری بدھ مت کی امن پسندی اور غور و فکر ہندو مت کی روحانی اور تنوع کو قبول کرنے کا جذبہ میں اتحاد رواداری اپنائیں مذہب کے احترام کریں اختلاف کا مطلب نفرت نہیں دوستوں دوسروں کے تہوار میں خوشی سے شریک ہوں نفرت انگیز باتوں سے جھوٹے پروپگینڈوں سے بچیں ایک دوسرے سے سیکھیں